हम बीमारियों से बचने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए बहुत सारी तरक़ीबें करते हैं जैसे कि हम स्वच्छ खाना खाते हैं हम स्वच्छ घरों में स्वच्छ स्थान पर रहते हैं हम स्वस्थ रहने के लिए हम बहुत सारी तरक़ीबें अपनाते हैं हम हम रात का बासी खाना बहुत ही अच्छे से बच जाता है तो उसे बहुत ही अच्छे से ढक कर रखते हैं ताकि उनमें मक्खियाँ आदि ऐसी कोई चीज़ें ना पड़े और हम खाना हमेशा गर्म कर के ही खाते हैं हम अपने घरों की सफ़ाई बहुत ही अच्छे से करते हैं ताकि कोई गंदगी ना रहें हम अपने बाथरूम और शौचालय की भी सफ़ाई बहुत अच्छे तरीक़े से करते हैं ताकि उनमें कीटाणु बैक्टीरिया ना रहें ताकि हमें उनसे कोई भी बीमारी हो हम बीमारियों से बचने के लिए बहुत सारी आदि ऐसे तरक़ीबे अपनाते हैं हम उनके बारे में कुछ बता रहे जो हमारे स्थानीय स्वस्थ रहने की कुछ तरक़ीबें हैं जैसे कि हम पार्क में टहलने के लिए वहाँ व्यायाम और उन्हें वहाँ टहलना आदि ऐसे बहुत सारी वहाँ पर व्यायाम योग करना हम अपने सेहत के लिए स्वस्थ रहने के लिए बहुत ही अच्छा मानते हैं